हांजी हांजी एह् केह् ग गड़बड़ ही मिगी द सनाओ हां भलां दिक्खो ते में पैह्लें ओ चैक्क करङ के फर्जी न जां ओह्के न ते फ्ही में तुसें ई दबा दबारा ओह्दे जाब कार्ड देङ लोकें दे ते फ्ही तुसें ई में दबारा दबारा ओह्दे फोटो बगैरा देङ बौली तलाऽ बगैरा दे मटीरियल ते ठीक लाए दा ऐ जी असें ते एह् दित्ते दा कम्म ठेकेदार होरें ई अते उ'नें एह् कम्म ठीक निं कीते दा ऐ ते उं'दे उनें ई बी असें कोई पेमैंट निं थ्होई दी ऐ

हां ते हून हां ठीक ऐ में ठेकेदार कन्नै करना गल्ल पूरी रिपेरिंग करै दबारै ते भी भी उस्सी पैसा थ्होना नेईं ते नुआढ़ा पैसा ई मरोना ठीक ऐ ठीक ऐ अस कराने आं रिपेरिंग कोई गल्ल निं आहो नरेगे च कराऽ दा कम्म हून ते ओह् स्कीमां ई बंद होई दियां न ते इत्थै केईं लोक चोर उचक्के फिरदे न ते ओह् लेई दे तारां ई कड्ढी लेई दे हां सर हून बड़ा मुश्कल होई गेदा इस जमाने च

ठीक ऐ होर कराएओ मदाद थोह्ड़ी